हेलो गनेस रिसोर्ट से बोल रहे हैं भईया हाँ जी मैं देवी सिंह बात कर रहा हूँ अक्सर मैं आपके यहाँ से खाना मंगवाता रहता हूँ तो आपका खाना मुझे आज भेज दीजिए आप ग्यारह बजे के समथिंग लेकिन आप भेजने में एक बार कनफर्म कर लीजिए क्या क्या भेजना है भेजना तो वही रोज वाला है लेकिन फिर भी दो रोटियाँ दो नॉन मटर पनीर की सब्जी दाल फ्राई सर थोड़ी सलाद भेज देना और अभी थोड़ी देर बाद ग्यारह बजे के समथिंग भेज देना आप ठीक है भईया